जैसे कि किसान अपनी फ़सल की गुणवत्ता पैदावार सुधारने के लिए बहुत सी तकनीकों तकनीकों का यूज़ करता है वो अपने खाद का उपयोग करता है ताकि पैदावार अच्छी हो और उन्नति किस्म मिल सके इसके साथ ही किसान अपनी पैदावार की गुणवत्ता की जाँच करने के लिए बहुत सी नवीनतम आधुनिक उपकरण को अपनाता है जिससे कि वो अपने खेत में गुणवत्ता को अपना देख सके और उसे परख सके और उसके हिसाब से आगे फ़सल को उगा सके इसके साथ ही आज जैसा कि हम जानते हैं कि आज के टाइम में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना स्टार्ट हो गई है मृदा स्वास्थ्य कार्ड के माध्यम से हम मिट्टी की जाँच पहले ही कर सकते हैं और मिट्टी की जाँच के बाद हम उसके हिसाब से फ़सल को उगा सकते हैं जिससे कि